मां स्कूल में हुअमि त असांखे इहो न मास्तर ड्रॉइंग पेंटिंग सेखांरींदो आहे टीचर ॾाढी मस्तु हुई उहो सुठी तरीक़े सां पहिरों सम्झाईंदी हुई की तव्हां उन जो पिक्चर सुठो ठाहींदा त रंग भरंदा पोइ उन में जान ईंदी मतिलबु पेंटिंग इहे न रीयल लॻंदी पोइ ईअं कंदे कंदे टीचर सेखाए सेखाए के सिखी वियासीं पोइ अलॻि अलॻि फोटो ठाहींदा हुआसीं इंसाननि जा चऊं याने जानवरनि जा चऊं गुलनि जा चऊं सीनरी चऊं मतिलबु सभु ठाराहींदा हुआ असां खां चवंदा हुआ न सभु ठाहिनि खपे बट कलर हुन में जेको भरो न उहो रीयल मतिलबु असुली लॻनि खपे नक़ुली न लॻनि खपे पोइ इहो थींदो रहियो हेॾा सालनि ताईं सिखी वियासीं पोइ ड्रॉइंग पेंटिंग कंदे कंदे कीअं लॻंदो आहे हर शइ में हाणे असां ड्रॉइंग त करे सघूं घर में हूंदा त घर में पेंटिंग वॉल्स लाइ असां दीवारनि लाइ हिकु पेंटिंग ठाहींदा आहियूं चवंदा आहियूं न मस्तु इहे पेंटिंग कढू ऐं ड्रॉइंग ठाहियूं घर जी सीनरी ठाहियूं ऐं कलर भरूं ऐं मतिलबु इंट्रस्ट सां अगरि तव्हांखे दिलचस्पी आहे ख़ुशी आहे सिखनि में त तव्हां कुझु बि था सिखी सघो इहो अनुभव थी वियो मुंहिंजो की अगरि तव्हां दिलि सां चाहींदा न की मूंखे इहे सुठो करिणो आहे सही करिणो आहे त उहो थींदो ई आहे त हीअं कंदे कंदे आहे न ड्रॉइंग पेंटिंग एॾो मतिलबु पेंसिल कलर जेका असां खणंदा तव्हां विझंदा हुन में त हूंअं कलर ईंदो त इहो जाम सुठो थियनि लॻियो